जय झूलेलाल योग दर्शन जो मतिलबु इहा ई आहे की जीवन में हिकु न हिकु अहिड़ी शइ योग जी हुजणु खपे जंहिं सां पंहिंजो जीवनु बदिलिजे मां पंहिंजे जीवन में हिकिड़ो योग अहिड़ो आहे जेको मैडिटेशन जेको मां घटि में घटि पंजुवीह खां टीह मिंट ताईं उहो डेली पंहिंजे नियम अनुसार सुबुह जो उथी करे कंदो आहियां जंहिंसां मूंखे ॾाढो कुझु मन खे शांती मिलंदी आहे उन मैडिटेशन करण सां ध्यान लॻाइण सां मन खे ॾाढी शांती मिलंदी आहे छोकी रोज़ु सॼो ॾींहुं इंसानु किथे न किथे मतिलबु हले थो किथे उल्टो सिधो ॻाल्हाए थो त हुनसां पांजे मन ते कंट्रोल थींदो आहे की पाण खे कंहिंसां कीअं ॻाल्हाइणो आहे कीअं हलिणो आहे उहा सभु पाण खे योग सां ई ताक़त मिले थी त इहो मैडिटेशन जीवन जो हिकु हिन हर इंसान खे पंहिंजो मक़्सदु पंहिंजो हॉबी ठाहिणु खपे ऐं इन सां ॾाढो कुझु फ़ाइदो थींदो आहे ऐं जीवन में हलण लाइ मैडिटेशन ॾाढो ज़रूरी आहे ॾाढो ज़रूरी आहे जय झूलेलाल